हॅ कहियौ अहाँ के हम पिछला विडियो सब देखने छी अहाँ बहुत नीक प्रदर्शन कऽ रहल छी अपन क्षेत्र मे हमर अहाँ के किछु किछु बात ध्यान राखनाइ छै लिखित रूप सॅं कि अहाँ जखन पीच पर रहै छी ठीक छै तऽ सब सॅं पहिने कि बॉल के गति के अध्ययन करु की रफ्तार सॅं बॉल आबि रहल छै एकरा बाद ओकरा विशिष्ट अहाँ अपन लाइन लेंथ के अनुसार ओकरा पर शार्ट खेलू जाहिसॅं कि हा शोर्ट मे अहाँके कोइ परेशानी नहि हुए आर ओकर बाद अहाँ जे छै ई देखियौ कि बॉलर के गति के साथ साथ अहाँ देखबै कि केने गुगली मे अहाँके फंसनाई नहि छै अहाँके मतलब धैर्य सॅं खेलना छै कखनो कखनो होइ छै कि लगातार फूलटॉस छक्का मारै के लेल देल जाइ छै आ प्रेसर देल जाइ छै कि फेर वएह हिट करै और कैच आउट होइ एहिसॅं तऽ अहाँके इग्नोर करना छै अहाँके एहि सब पर विशेष रूप सॅं ध्यान देनाइ छै

देखियौ जेहने फ़ास्ट बॉल एलै ओहिसॅं पहिने अथी कराबै छै ओकर रफ्तार के अहाँके आकलन छै और फ़ास्ट बॉल मे छै कट शोर्ट खेलू जाहिसॅं कि हल्कासॅं टच करनाइ के बाद तुरत जे छै ओ बॉल चारि रन के लिये चलि जेतै या एक सॅं दू रन तऽ आसानी सं बैन सकै छै सब सं पहिलय जे कि मतलब अहाँ दुनू बैट्समेन के बीच कोर्डिनेशन बढियाँ सं हेबाक चाही ताकि कोइ तरह के समस्या नै हुअय रन बीटविन द विकेट खेलबै तऽ बेसी नीक रहै छै हूँ हूँ देखियौ सब सॅं पहिला बात ग्राउंड ग्राउंड जेतने लम्बा रहै छै तऽ ग्राउंड लम्बा सॅं घबराबैक कोनो काज नहि छै सब सॅं पहिले ग्राउंड लंबा रहै छै तऽ प्रयास करनाइ छै छक्का मारै के जौं एस्केप जादा खेलै के यऽ एस्केप खेलैनाय सॅं की होइ छै एस्केप यानी बाउंड्री शोर्ट परि जाइ छै फेर और सब जगह सॅं मारै छै एकरा पर अपने विशेष ध्यान राखनाइ छै आर कोइ तरह के समस्या अइ मे नहि हुए बला छै

देखियै लंबा लंबा शार्ट मारै मे शार्ट मतलब जे छै अहाँ हम बताबै छी अहाँकेॅं एकबेर शायद जानै छी एखन अहाँ स्टेट लेवल खेल रहल छियै और अहाँके आब देश लेबल पर खेलनाइ यऽ एहि मे विशेष ध्यान राखू की मतलब स्लीपिंग टाइम मतलब सुतै के समय या डायट स्पेशल डायट फॉलो करू सब चीज फॉलो करू आ समय सॅं सब कुछ करबै तऽ जरुर अहाँ के ई बेस्ट अप्पोरचुनिटी हैत आबू मिलू जरुर आबू मिलू आ बढ़िऑं सॅं तकर बाद बैठ कऽ अपना सब गप्प करबै नै हमरा एक बेर अहाँ शाम के समय मे चारि बजे के आसपास एक बेर हमरा आबै के बाद कॉल कैर लेबै कियाकी हमरा कखनो कऽ मीटिंग मे रहै छियै तब बिजी रहै छियै अहाँ आबि कऽ करबै की हम अहाँ सॅं बढ़िऑं सॅं डिसकस कय लेबै एकदम नीक जकाँ अपना सब बात कैर लेबै एहि विषय पर आरो कोनो समस्या ठीक छै राखै छी